खेलकूद तऽ मतलब जानबे करए छिए कि अपना सबकेँ कितना अथि वेल्यू देल जाइत छेै अपन गाँव अथि गाँव समाजमे तऽ मतलब उतना अथि नहि छै फिरभी खेलकूद गाँवे समाजसँ उठिके जाइत छै बड़ा शहरमे लास्टमे इण्डिया लेवल पर भी खेलल जाइत छेै जेकि इएह अनुसारसँ एक देखलिए हमर गाँवमे रहै आ रमेश कुमार नामके एक लड़का छै ओकर आब कनि अपाहिज छै लेकिन ओ खेलएमे बहुत काफी अच्छा छै मतलब एकगो होइत छे नहि कि छै फिरभी ओकरामे टैलन्ट छै अन्दरसँ खेलएके इच्छा तऽ मतलब फिरभी खेललकेै पूरा तरीकासँ तऽ अपाहिज नहि छै मतलब खेलले रहै लेकिन उतना अच्छासँ मतलब ओकर ओहिके कारण बहुत डिस्टरबेंस ओकरा मिलय रहै उतना अच्छासँ नहि खेल पाबय रहै ओहिके कारण लेकिन खेलएमे मतलब पूरा ओ जे होइत छेै नहि टेलेन्टेड अन्दरसँ कि नहि इच्छा जुनून मतलब ओ तरीकासँ ओ खेलए रहै तऽ ओकरासँ मतलब सरकारकेँ कि कहल कहि सकैत छी ओकरा भगवाने बनाके ओहिना भेजि देलकै तऽ ओकरा कि करि सकैत छी लेकिन ई छैकि अगर सरकारसँ ओकरा कोनो हेल्प भए जेतिए तऽ ओ बेसी बढ़िआँ रहितिए आब नहि मिल सकलै हेल्प ओकरा तऽ मेन बात छै किआ ओ गाँव समाजसँ बिलोंग करैत छेै आवाज उठाबय बला नहि रहै तऽ आवाज नहि उठा सकलेै हँ नहि ओहितक पहुँच सकलेै हँ कि हँ हमरा जेछेै एकर अधिकार मिलना चाही करना चाही नहि करना चाही तऽ ओ आब तऽ ओकर जन्मेसँ ओना छै तऽ कि करि सकैत छै ओकरामे ओकर तऽ कोइ गलती छै नहि बस ई रहैकि सरकार अगर ईसब चीजपर ध्यान दिअऽ तऽ ओ सबचीज सही भए जतय एकरामे कोनो बड़का बात नहि छै खेलकूद भी अच्छा बात छै खेलना उलना चाही